सोशल मिडिया हाणें आमकां खूब बरें प्रोत्साहन दिलां जशें की सोशल मिडियाच्या जशें की यूट्यूब चॅनल इंस्टाग्राम स्नॅपचॅटाचेर स्पोटेलायट्स येता तेजेर आमकां खूब नव्यो नव्यो अश्यो डी आय व्हाय क्राफ्ट हॅक्स अशे यूट्युबार आमकां पळोवपाक मेळटा आनी जे आमकां करपाक मेळटा आनी फस्ट ऑफ ऑल ते शॉर्ट विडियो नासता तितून करून टायम बीन वाचता आनी आमकां बेगीन कळोन कळोन येता टायम वेस्ट जायना सो तेंच्यांनी आमकां खूब बरें अशें सोशल मिडिया प्लेटफॉर्मान आमकां खूब बरें अशे पद्दतीन हेल्प केलां आनी आमकां बरें प्रोत्साहन दिलां नवीन नवीन अशें ग्राफ्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट आयडियस दिवपाक